नहीं मैंने कोई त्योहारों या धार्मिक अवसरों पर किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं बनाई है क्योंकि मुझे ऐसा कभी अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ और यदि मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा बनाने का तो मैं ज़रूर बनाऊँगी और मैं भगवान शंकर की मूर्ति को बनाना बहुत अच्छा लगता है मुझे उनके वो देवता बहुत अच्छे लगते हैं और हैं तो काफ़ी क्रोधी स्वाभाव के पर वो हैं वो देवता बहुत अच्छे तो मैं उनका मूर्ति बनाना पसंद करूँगी